अॼ जो ज़मानो मशीनी आहे अॼुकल्ह हर कम मशीनुनि सां थिए थो माण्हू पंहिंजे शरीर जो इस्तेमालु तमामु घटि करे रहियो आहे जंहिं करे शरीर में केतिरियूं ई बीमारियूं घरु करे वियूं आहिनि माण्हू ख़ुदि खे फुर्तीलो ठाहिण लाइ रोजु सुबुह जो डुकणु कसरत या योग करे थो योग करण सां घणेई तरीक़नि जा फ़ाइदा मिलनि था जीअं त असांजे खून जो दौड़ वधे थो मग़ज़ में यादि करण जी ताक़त वधे थी शरीर फुर्तीलो ऐं मज़बूत थिए थो अलॻि अलॻि बीमारियुनि खे ख़तम करण लाइ अलॻि अलॻि योगा थींदा आहिनि इन जो सुठो गुरू रामदेव बाबा आहे जेको सभिनी खे योग प्रशिक्षण ज़रिए सेखारे रहियो आहे योग सां थकावट में निंड सुठी ईंदी आहे चिंताऊं घटिजनि थियूं योग सां बुख बि लॻे थी रोटी सुठी तरह पचे थी योग प्रशिक्षण सां योग ॼाणण जी ऊन्हाई थिए थी योगु करण जो सही तरीक़नि जो मालूमात थिए थो ऐं हिकु नओं माहौल बि तयार थिए थो योगासन करणु वारे माण्हूअ में आत्म विश्वास जी भावना वधे थी